ہندوستان میں سڑک خراب رہتا ہے سرکار سرکار بنانے کے لیے مدد نہیں کرتا سرکار کو ہی مدد کرنی چاہیے روڈ روڈ کو بھی بڑھیاں بنا دینا چاہیے کیونکہ بزرگ لوگ کھانے پینے کے لیے بیٹھا رہتا ہے اور نہ بزرگ لوگ کو نوکری ملتا ہے نہ سرکار اس کو نوکری دیتا ہے اسی لیے اسی لیے بزرگ لوگ بہت ہی محنت کر محنت کر رہا ہے محنت کرتا ہے پڑھائی کے لیے بہت مہنگا ہو گیا ہے کیونکہ سرکار ان کی سستا کرنی چاہیے کیونکہ پڑھائی کے لیے بھی مدد کرنی چاہیے سب سرکار کی رکچھا کرنی چاہیے کیونکہ وہ بزرگ لوگ کو نہ ہاسپٹل میں مدد نہ ہاسپٹل میں دیا کرتا ہے اور غریب کے لیے نہ کوئی پیسہ مانگنا نہیں دیتا اسی لیے اس کی مدد کرنی چاہیے اور اور ہم سب سرکار کو بولنا چاہیے کیونکہ اس بزرگ لوگ کو بھی نوکری دینا چاہیے اور بزرگ لوگ گھر میں بیٹھا رہتا ہے نوکری کے لیے نوکری مل جانا چاہیے کیونکہ ہم سب کے لیے فائدہ مند ہونا چاہیے اور ان کی بھی سرکار کے طرف سڑک بنانا بنا دینا چاہیے سڑک پر پانی گرتا ہے پانی گندگی اور ان کی بھی رکچھا کرنا چاہیے اور غریب غریب ہاسپٹل کی رکچھا کرتی ہے ڈاکٹرز ڈاکٹر اور ہاسپٹل کو بھی مریض لوگوں کا بھی مدد کرتی ہے اور ان کی رکچھا کرنی چاہیے ہم سب کو لیے غریب اور ہندوستان میں ہندوستان میں بھی مدد کرنی چاہیے اور کوئی بھی ان کی مدد نہیں کرتا ہے ہندوستان سڑک اور بنانا چاہیے کیونکہ سڑک ٹوٹا پھوٹا رہتا ہے اور غریب ان کی بھی مدد کرتی ہے سڑک کے لیے سرکار کو بولتا ہے

اور ڈاک اور بزرگ لوگ نوکری کے لیے بیٹھا رہتا ہے